ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے ہمارے سفر کو بھی بہت آسان بنا دیا ہے اگر ہمیں کہیں سفر کرنا ہو تو ہم آسانی سے گھر بیٹھے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں فون سے لیکن پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا پہلے لمبی لمبی قطاریں لگانی پڑتی تھی ایک ٹکٹ لینے کے لیے بہت مشقت اٹھانا پرتا تھا لیکن اب نہیں ایسا نہیں ہے اب ہم گھر بیٹھے آسانی سے کسی بھی ٹرین کا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی وقت اور اگر پہلے ایسا نہیں تھا پہلے تھا کہ ہمیں اسٹیشن جانا پڑتا تھا ٹکٹ کاؤنٹر سے ٹکٹ بک کرنا پڑتا تھا اور اب ایسا ہے کہ ہم آرام سے ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون ٹرین کہاں پر ہے ٹرین کہاں پہنچی کب پہنچنے والی ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا پہلے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور اور ٹیکنالوجی نے ہمارے ٹرانسپوٹیشن کو بہت آسان کر دیا ہے ہماری زندگی کے سفر کو بہت آسان کر دیا ہے